राजस्थान का समाचार मीडिया कला और संस्कृति से संबंधित मुद्दों को कवर कवर करता है वह त्योहारों के बारे में कलाओं के बारे में हमें बताता है राजस्थान में अलग अलग तरह के त्योहार मनाए जाते हैं जैसे तीज गणगौर होली दिवाली नवरात्रे यह सब त्योहार राजस्थान में मनाए जाते हैं और इन सब त्योहारों को समाचार हम तक पहुँचाता है समाचार मीडिया राजस्थान में त्योहारों में कैसी वेशभूषा पहनी जाए कैसी बोलियाँ बोली जाएं कैसी मिठाइयां का खाई जाएं यह सब समाचार जगत हम तक पहुँचता है कैसी संस्कृति राजस्थान में अपनाई जाती हैं किस तरह मिल जुल कर त्योहार मनाए जाते हैं राजस्थान का समाचार मीडिया हम तक यह बातें पहुँचता है और हमें यह बातें बहुत अच्छी लगती हैं